जों मेगं संनायाव माने साम' संनांगौबा जों माने सोमना दोनगोरनांगो सोमना दोनगोरनानै सोमना दोन्नानै ओमफाय जों आरो हरसे सोमना दोन्नानि आमफ्राय सामुखो दान्नांगो खिथुखो दान्नांगो दान्नानि इखो बुनांगो बुनानि संनांगो जोबोद खस्थ' ओमफ्राय आरो गथसा गाब्बाय थांब्रबनानि माने बेखो नाहैनांगो आमफ्राय मेगंखो दोन्थ'नानि आमफ्राय इदिनो ओमफाय संनांगो गोबाव संनानि सबाइ सामुखो एवगोरनानि एवगोरनानि माने लानांगो लानानि ओमफ्राय सबाइयाव इसे माबा खालामनानि रहायनानि आमफ्राय सबाइखौ होनांगौ सबायखो होनानि आमफ्राय जों रहाय नांगौ आरो खारिजो आमफ्राय बिराथ थान आरो संनायाव आमफ्राय बेखो रहायनानि दै होनानि संनांगो आमफ्राय अनला संनायावबो अनला संनायावबो माने उन गुन्दै माइरंखो सुगोरनांगौ सुगोरनानै फोरान्ना दोन्नांगौ ओमफ्राय उन गुन्दैखौबो देनांगौ दिंखियाव देहैनांगौ देहैनानै ओमफ्राय है देनांगौ गोबाव लायो देनायावबो ओमफाय बेयावबो देनायावबो माइरंआवबो फालौ ओमफ्राय सामब्रां सामब्रां ओमफ्राय आरो जाब्रां बेफोरखौ होनांगो देनांगो जों देनानै ओमफ्राय देनानै ओमफ्राय दै गुदुं रहायना लानानै ओमफ्राय उन गुन्दैखौ होयो आरो माबायाव दैयाव सं संनायाव संनानि जों बेखो संनानि मानि फ्राइ जों गथ' गाबनो गोनांबा खाह थांब्रबनो गोनां जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोबोद खस्थ' मानि सबानो खस्थ' आरो जों दा गथ' गथ' गोनां नालाय गथ' गाबना होयो बेयावनो संब्रबनो मोना मानो मोना जायो आरो ओमफ्राय आलु फाजा एवनांगौ एवनायावबो दा फ्राय इदिनो इस्कुल फायनाय टाइमावबो फुङावनो जों संनानै जाहोहरनो गोनां जायो आरो फ्राय जों माने लाव मेगं संनायावबो लावखौबो लिमनो गोनां जायो हाब्रब मोना गथ' गाबनायावनो ओमफ्राय इदिनो गथ' गाब्बाथाइ जों दोन्थ'नो गोनां जायो मा मेगं हानायखौनो ओमफाय बेजों लावखौबो सेरना थावजों सेरनानै संनांगो हालदैनो होनानि फ्राय सों लावखौबो साम'दोबो जाजायो साम'बो जोबोद खस्थ' सायनाइ नुनाय ओमफ्राय सायनावफोरावबो जोबोद खस्थ' आरो फ्राय जों माने फिसा गाब्रब्बानो खारनो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय थाब मोना आरो मेगंफोरा माने दोन्थ'नो गोनां जायो अरावनो जोबोद खस्थ' आरो जोंनि ओंख्रि संनाय मानायफ्रा ओमफ्राय जों गथ'फ्रा इस्कुलाव फैनायखाइनो थाब संनो गोनां जायो आरो ओंख्रिफोरखो मानि ओमफ्राय बिदिनो लाइ मेगं खानोबाथाइ बारियाव थांनांगो लिवार बाजायो आमफाय लेवार बाजानाय एखौनो मानि बोखानो गोनां जायो फ्राय साइनांगो लाइफोरखोबो खाना लाबनानि ओमफ्राय खाना लाबोना साइनानि हाफोरखौ सुनांगो सुस्रांनानि ओमफाय बिखो लाइखो हानां हानांगो हानानि खामबानो जायो आरो